اگر دیکھا جائے انسانی زندگی کے لیے سب سے اچھا سیارہ ارتھ ہے کیوں کہ وہاں پہ نیچورل ہے بالکل پیڑ ہے پودے ہے کھانے پینے کی چیزیں ہیں بہت ہی زیادہ اچھا ہے انسانی معقول زندگی جینے کے لیے اگر آپ دیکھ لیں جیسے کہ چاند ہے چاند پہ خالی کچھ بھی نہیں ہے اور جیسے کیا نام نیپٹیون ہے وہاں پہ بھی خالی جا آکسیجن آکسیجن ہے گیس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ تو اگر دیکھا جائے انسانی زندگی کے لیے سب سے اچھا ارتھ ہے وہ پہ ہر طرح کی چیز ہے جیسے کہ نیچورل میں پیڑ ہیں پودے ہیں پھل ہیں اور بہت سی چیز ہیں جیسے کہ بہت ساری چیزیں ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور اے سی وغیرہ ہے جیسے کہ ہم لوگوں کو انسانی زندگی کے لیے اتنی اچھی جے ہر چیز کی فیسلٹیز ہے جیسے بیڈ وغیرہ پانی ہے اور ہوا ہے آکسیجن ہے سب چیز ہے وہاں پہ بالکل تو اس لیے میرا سب سے اچھا سیارہ میرے کو ارتھ لگتا ہے